असांजी सिंधी समाज में ई लेडिसिनि खे केतिरी तरक़ी कई आहे हुन में केतिरा ई हुनर कुट कुट भरियल आहिनि जंहिं मां हिकु आहे डांसिंग डांस करण वारी महिलाऊं ॾाढियूं फुर्तिलियूं हूंदियूं आहिनि पर असांजे समाज में हिनखे ई अवगुण लेखियो वेंदो आहे डांस करण वारियूं महिलाउनि खे इहो ॾाढो बदनामी सहनि करिणी पवंदी आहे इन्हनि खे अपमानु सहिणो करिणो पवंदो आहे उन्हनि खे बुरी नज़र सां ॾिठो वेंदो आहे जबकी इयो ग़लति आहे असांखे उन्हनि महिलाउनि खे बि पुरो सम्मान ॾियण खपे